میں اپنے فارغ اوقات میں چہل قدمی کرنا پسند کرتی ہوں کھلی ہوا میں ٹہلنا مجھے اچھا لگتا ہے اور اور آس پاس کی چیزوں کو مشاہدہ کرنا یہ میرے خالی اوقات کے مصروفیات ہیں اس کے علاوہ مجھے اپنے خالی اوقات میں اچھی کتابیں پڑھنا پسند ہے میں اپنے خالی اوقات میں کبھی کبھار اپنی دوستوں کے ساتھ باہر ٹہلنے جایا کرتی ہوں کینٹین یا ریسٹورنٹ میں کچھ کھانے پینے کے لیے جاتی ہوں اپنی دوستوں کے ساتھ بیٹھنا مجھے اچھا لگتا ہے اس کے علاوہ اپنے میں اپنے خالی اوقات میں اپنی امی سے اپنے گھر والوں سے باتیں کرتی ہوں